हा मुंहिंजे गांव में हा मुंहिंजे गांव में हिकु भॼनु मंडली आहे जेको मुंहिंजे पास जे ई घर घर जे पास ई हिकु मंदरु आहे जॾहिं हू ईंदा आहिनि हर शनिवार और ॿुधर जो हुननि जो ठहियलु ॾींहुं हिते ईंदा आहिनि और ॻाईंदा वाईंदा आहिनि अलॻि अलॻि तरीक़े जा अलॻि अलॻि भॻवाननि जा भॼन कंदा आहिनि और जेका बि हो मतिलबु संगीत वाद्दो वाद्द यूज़ कंदा आहिनि त हो मतिलबु जीअं तबलो थी वियो या हारमोनियम थी वियो या बाजो थी वियो हो सभु बजाए करे और इते प्रोग्राम कंदा आहिनि